आंथ' मोदोम खमायनायनि बागै बारा मिन्थिया थेवब्लाबो मोदोम खमायनायनि थाखाय जोंहा गाव गावनि देहाखौ मोजाङै थागरैनो लाखिनो थाखाय जोङो एक्सारसाइस खालाम नांगौ आरो ना जेरै जोङो फुं फुङावनो सिखारनानै मरनिं अवाक खालाम नांगौ बेलासि बेलासिआवहाय जोङो खारनांगौ खारनांगौ आरो जानाय लोंनाया बेबायदिनो नायै नायै जानांगौ बबे बुस्थुखौ जाब्ला बबे बुस्थुखौ जायाब्ला माबायदि जागोन देहानि थाखाय मोजां ना गाज्रि आरो जोंहा मोदोम खमायनायनि बागै बुङोब्लाथ' जोंहा बांसिन एक्सारसाइस आवनो खालाम नांगौ जाहैयो एक्सारसाइसखौनो आरो गेलेनायनि सोमोन्दै बेबायदिनो बायदिसिना एक्सारसाइस खालाम नानै बायदिसिना खेला गेलेनानै जोङो मोदोमखौ खमाय होनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बारा बेलेक गाज्रि बुस्थु मोदोम बारायनायनि थाखाय जानो नाङा बेबायदिनो